हावें केन्ना ब्लॅक एंड व्हायट फोटो वांगडा एक्सपेरीमेंट करूंक ना वा म्हाका केन्ना तशी संद मेळूंक ना म्हाज्या पुराय जिवनांत कलर्ड फोटोचूच आशिल्ले त्या कारणान केन्ना ब्लॅक एंड व्हायट फोटो कशें करतात तयार हें पळोवपाची संद म्हाका केन्ना मेळूंक ना पूण म्हाका तें पळोवपाक म्हाका तें अणभवपाक खूब आवडटालें आतां मोनोक्रोमॅटीक इमेजीस मोनोक्रोमॅटीक इमेजीस म्हणजें एक एकूच रंग आसता त्या पुराय चित्रांत एकूच रंगाचो वापर करतात म्हणजें वेगळे वेगळे शेड्स आसत वा तो एकूच रंग वापरून कशें त्या फोटवाची भावना तो त्या लोकां मेरेन पावंक शकता तें म्हणजें मोनोक्रोमॅटीक इमेजीस आतां मोनोक्रोमॅटीक इमेजीस हांचो खूब वेगळो अर्थ सुद्दा आसूंक शकता पण खूब फावटी तांच्या रंगाचेर ताच्या ताचेर जो फोटो आसा ताचें जें पिक्चर आसा ताचो अर्थ घडिल्लो आसता ताच्या फाटल्यान जशें उदारणा जशें उदारण दिवपाचें जालें जाल्यार लाल रंग लाल रंग पळयतकच सदांच आमकां एक रागाची भावना एक वेगळी एनर्जी वा केन्ना केन्ना खूब प्रेम अशें सुद्दां दिसपाक शकता तशेंच हिरवो रंग जर आमी पळयलो जाल्यार खूब फावटी आमचें जें निसर्गाचें वर्णन आसता तें त्या हिरव्या रंगान खूब सोंप्या पद्दतीन करतात निसर्ग दाखोवपाचो जालो वा हिरवो रंग पळयल्या उपरांत आमकां सदांच खूब एक थंडसाण दिसता एक थंड भावना आमच्या मनाक पावता तशेंच धवो रंग धवो रंग इज अ सेन्स ऑफ प्युरिटी अशें म्हणटलें वता म्हणजें की धवो रंग म्हणजें शुद्ध वा जशें सरस्वतीचो रंग जो आसा वा सरस्वतीची साडी जी आसा ताचो रंग जो आसा तो धवो तातूंतल्यान कशी ती शुद्धता दिसता तें सादेंपण तें सादें सोंपेंपण कशें दिसता हें आमी त्या रंगांतल्यान पळोवपाक शकतात अशा सगळ्यां रंगाचो वेगळो वेगळो अर्थ आसा जो आमकां जाणून घेवपाची खूब गरज आसा आनी आतां टॅक्नोलोजी आमची इतली फुडें पाविल्ली आसा की आमी कलर्ड फोटो तर काडटाच पूण आमच्या फोनांत एक वेगळें फिचर एड केल्लें आसा ब्लॅक एंड व्हायट फोटोवाचें ब्लॅक एंड व्हायट फिल्टराचें तो फिल्टर लायलो काय सगळे फोटो ब्लॅक एंड व्हायट जातात डॅट इज अ सेंस ऑफ विटेंज म्हणजें आमकां कितें विंटेज दाखोवपाचें आसता किंवा पयलींच्या काळांतलें कितें जर दाखोवपाचें आसा जाल्यार आमी तो फिल्टर वापरतात